हॅलो सो हांव लोकल सो म्हाजी गाडी स्वताची आसा हांव तुमी बेश्टी भायली जर गाडी घेता जाल्या तुमकां ते चार हजारा पडटाले आनी म्हजी जर गाडी रेफर करता जाल्यार तुमकां दोन हजारा पडटली ती आनी प्लस तुमचे हाजे म्हजे रुमाचे तुमकां जेवण बिवण सगळे फ्री आसतले सो ते तुमचे तीन हजार दोन दीस तुमकां दोन दिसा दोन दीस रावपाक जाय न्ही सो तुमच्या पांच हजारा भितर जातले तुमी सांची वोसोंक शकता

बर हय हय हय हय हय हय हय हय सो तुमी सॅटरडे येवपा सोदता एक दोन वरां लागतली तुमकां

हय तुमी एक दुदसागरा आजोबापाचे् देवूळ पळोवपा शकता मागीर तांबडे सुर्ला देवूळ आसा तांबडे सुर्ला देवळा कडेन एक हें आसा किदें फातरशें आसा थंय खूब माकड येतात तुमी तुमचे थंय वोयतना कित् सामोन आसता ते चड सांबाळपाचें किदें ते घेवन वयतात आनी ते देवूळ सगळे फूल पशाणाचें बांदलेले आसा ते एक तुमकां पळोवपा थंय बरें आसा फोटो बी काडूं शकताले बी थंय बरेंशें खातीर तुमी न्हांवपाक रोवपाक शकता तांकां हांगासर गांवांत खुबश्यो न्हंयो आसा सो तुमी शकता अय हय हय तुमी ते टेंशन घेवप ना तुमी फक्त येयात तुमकां हांगच प्युअर लोकल जेवण मेळटले हय हय हय सेक्युरिटी फूल गार्ड आसा थंय सेक्युरिटी आसा हय हय ते लायफ गार्ड आसता न्ही थंय ते सगळे दिता चड ल्हान भुरग्यांक थंय एलावड ना

तुमी एटलीस्ट णव म्हणल्यार तरी पावात हांगसर आं ओके सर तुमी स्वताची गाडी घेवन येत जाल्या येयात तुमी आतां रावतली न्ही तुमी तुमचे सामान सगळे रुमान दवरून फ्रिली भोंवपाक शकता हय एडवान्स तुमी थ्री ठावजंड पे करचे पडटले ओके तुमी म्हाका हेच नंबराचेर जी पे करात ओके थँक्यू आं ओके